जितलें वाचन केलां तातुंतल्यान खूब फावट अशें आयकोपा येता की विश्वांतले हेर ग्रहाचेर जिवीत आसा पूण आमी विज्ञानाचे विद्यार्थी देखून जो मेरेन सबळ पुरावो आनी जो मेरेन खरेंच तें जिवीक आसा काय ना तें अभ्यास करपी लोक जो पर्यंत आमकां सांगनात तो पर्यंत आमी आमचे नदरेंतल्यान तें जिवीत आसा किंवा ना हें सांगपा शकनात आनीक आजुनूय चंद्रार सुद्दा इतले यानां धाडटकीर शंबर टक्के थंय आसाच काय किदें हें शंबर टक्के आजुनूय कोणें सांगिल्लें ना